हेलो

हेलो कुरसी हइ हँ तऽ लैके रहै कोना दै छिए आएँ कोना दै छिए कोन कोन हइ कथी कथीके हइ शीशोके हँ कोना दै छिए ओहिसँ निचाँ नहि हैत एतेक दाम कहै छिए शीशोवला शीशोवला हँ हँ तऽ कम नहि हेतै कमबेस हेतै तऽ लऽ लेबै चारि सओ पाँच सओ अँए चारि सओमे चाहे पाँच सओमे हँ तऽ ओनाहिए ने चलै मिलाजुलाके हँ हमरा एगो कुरसी लैके रहै नहि बैठबै हँ तीन सौओमे दिऔ हँ

एगो लैके रहै कुरसी

नहि तीन सओमे देबै तऽ तीन सओमे

ठीक हइ रखै छी